पंजी फेबररी ॿ हज़ार ॾह छ्ह मार्च ॿ हज़ार यारहं सती अप्रैल ॿ हज़ार ॿारहं अठी मई ॿ हज़ार तेरहं नाई जून ॿ हज़ार चोॾहं